पंहिंजी डांस ऐं पंहिंजी कला खे ज़िंदो रखण जे लाइ मां प्रोग्राम्स ॾिसंदी आहियां यंगस्टर्स जा पंहिंजे घर में पंहिंजी नुंहुं धीअ ॿारनि खे ॾिसी करे जॾहिं हू सिंधी ॿारनि खे ॾिसी करे जॾहिं हू सिंधी स्टैप्स खणंदा आहिनि ऐं पुराने पुराने गाननि खे पुराननि पुराननि म्युज़िकनि खे नएं वे में खणी करे नईं ताल सां गॾु जॾहिं ईंदा आहिनि त मॉडन वे में खणी करे हू मूंखे ॾाढो तमामु दिलि खे सुठी लॻंदी आहे उहा ॻाल्हि ऐं हुननि खे ॾिसी मुंहिंजे मन में बि उहा ई उमंग जगंदियू आहिनि कि मां बि उन्हनि वांगुरु करे सघां ऐं मां हुननि वांगुरु ही करण जी पूरी कोशिश कंदी आहियां पंहिंजी प्रैक्टिस बि रखंदी आहियां पंहिंजो अभ्यास बि कंदी आहियां कि मां नंढनि जेका ॿार असांजा जवान आहिनि हुननि सां ताल में ताल मिलाए करे मां प्रैक्टिस बि रखां ऐं पंहिंजे पाण खे सुधार बि करे सघां अॻियां जे लाइ